हमारी संस्कृति में एवं प्राचीन संस्कृति में नृत्य संगीत ये सारी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण होती थी उसमें कई प्रकार के कपड़ों का पहनावा भी देखा जाता था कई प्रकार के शिल्पकार जो कि अपने अपने प्रकार के काम करते थे वे अलग अलग प्रकार के कपड़ों को पहनते थे जिनमें जिस प्रकार की कलाएँ होती थीं वे उनमें उन प्रकार के गुण होते थे एवं वे उसी प्रकार के कपड़े को पेहनते थे हमारी प्राचीन संस्कृति बहुत ही ज्यादा अच्छी थी उनमें विभिन्न कलाएँ थी नृत्य संगीत और गाना लेखन भोजन जो भी मतलब उनकी सारी स कलाएँ होती थी सब अपनी अपनी कलाओं में बहुत अच्छी तरीके से निपुण होते थे जिनमें पहनावा जो पुरानी संस्कृति में रहता था वो काफी शालीनता और काफी साफ सुथरा होता था आजकल की वर्तमान संस्कृति बहुत ही बेकार हो चुकी है इसमें पहनावा बहुत बेकार हो चुका है इसलिए हमारी पुरानी संस्कृति ही बहुत अच्छी थी जिन जो कि बहुत ही गुण लोगों के कारण होती थी एवं जो कलाएँ थी वह भी बहुत ही अच्छी होती थी